हैलो हम कहलहुॅं जे हम नेपाल सँ बजै छी मधुबनी आबऽ चाहै छी मधुबनी के तौर तरीका के बारे मे हमरा बताउ आओर ओतुका पाबैनि तिहार के बारे मे हमरा बताउ अच्छा हमरा ई बात सब सुनि कऽ बहुत खुशी भेल आओर हम आबऽ चाहै छी जे ओतुका व्यवस्था सब एकदम बढ़िऑं छै ने

ठीक छै हमरा बहुत छलए जे हम जॅं मिथिला घुमू हमरा मधुबनी जिला हम घूमे के हमरा बहुत दिन सँ लालसा छलै जेकि आब हम घूमऽ चाहै छी तऽ तैं हम अहाँके पूछलहुॅं जे की वातावरण छै आब हमरा अहाँ सँ जानि के बहुत खुशी भेल आओर हम बुझलहुॅं अहाँसँ जानलहुॅं आओर बात एला के बादे पता चलते जे की केना छै ठीक छै आब हमरा आबे के आओर लालसा बढ़ि गेल हन आओर हम आबऽ चाहै छी ठीक छै ठीक छै रखे छी